मधुमेह जेकराके हम गाँवमे चिन्नीके बीमारी नामसँ जानैत हइ अगर कोनो व्यक्तिके कोनो आदमीके जैसेमे मतलब की चिन्नीके बीमारी हो गेलै तऽ उ डॉक्टरके पास जाइत अछि तऽ डॉक्टर हुनका सुझाव दैत हइ की थोड़ा अल्लू चावल इ भात वात जे होइ छै ई सब तनिका कम खायके लेल आओर सुबह सुबह खाली पयर दूभी पर चलैके लेल अय सबसँ मधुमेह तनिका कम होयत है आओर कोइ आदमी अगर जादा खाना खाइत होइ अगर केकरो डोज अगर दस गो रोटी पाँच गो रोटीके है तऽ कनिका कनिका करके एगो दू दू गो कर करके खतैय आओर एकर घरेलू ईहो उपाय अछि की जैसे जामुनके बियाके पीस करके चूर्ण बनाके ओकरा फङ्कतै आओर तीखा पत्ता कोइ कोइ चीजके होइ छै जेकरा सेवन कयलासँ मधुमेह कमाइत हइ तऽ इहे सब मधुमेहके कम करैके लेल ई सब घरेलू उपाय छै जेकरा कारण उपयोग मतलब प्रयोगके के हम मधुमेहके कम कर सकै छी